आङो सासे हाउस वाइप आङो आंनि नखरखौ खांलांनायाव आंनि फिसायनो आङो बिराद सहाय खालामो आङो दाउ अमा बोरमा लानानैहाय आंनि फिसाइनोहाय सहाय होयो दाउ अमाफोरखौ आङो मोजाङै जोथोन लानानै हाथाइ बाजारफ्राव फानहैनानै बेजोंनो आङो थाइसे थाइनै रां आरजियो बेजोंनो आङो आंनि गथ'नि फरायनाय गान्नाय जोमन्नाय फिसाइनि माखासे नांगौ खामानि बेफोरावहाय आङो सहाय होनो हायो आरो आङो न'नि बारियाव मावनाय मैगं थाइगंफोर जेरै लाफा लाइ मुला बेफोरो मैगंफोरखौ आङो बेलासि समाव खानानैहाय न' खाथिनि गलायाव आङो फानहैयो बिदिनो आङो थाइसे थाइनै रां आरजिनानै आंनि फिसाइखौ सहाय खालामो बेनो आंनि सुंद' सिनायथिया